हैलो हा कु'न हां जी हां है इक अबो थोहाड़े घर कु'त्थै न ते तुसे औना कुत्थै आड़तियै कन्नै केह् आखदे फरले औना तुसे अऽ कमरा ते है पर भी हून खबरै तु'सें गी पंसद औना नेईं औना हां बाथरुम ते रसो बाथरुम निं ऐ बिच पर रसो बिच गै ऐ कमरे इ'यां चार पं'ञ न पर तु'सें कि'न्नै लैने न हा इ'यां इक कराए उप्पर थहोई जंदा ऐ तु'सें इक लैना दौ लैने त्रै लैने न कराया कोई दौ ज्हार हूंऽ हां त्रै म्हीनें दा छेह् ज्हार होई जाना ते अगर तु'सें त्रै महिने दा छेह् ज्हार होई जाना होई नी तु'सें गी घट्ट करी ओड़गे तुस आए ओ दिक्खी लैऔ नी पैह्ले कमरा शैल लगना जा नेईं लगना फ्ही ओह् केह् पता तु'सें जम्मू अजें छुटियां पेईं आं थोड़ी न हां कोई गल्ल नेईं कमरा ते खाली है पैह्ले तुस दिक्खी लैओ नी ते तुस आए ओ क'न्नै होर बी लैना होग कु'सै सनाए ओ खरी होर कोई है थोहाड़ा कोई वाकब च इ'यां

हां कोई होग तां सनाए ओ इ'यां कमरे साढ़े दौ त्रै न है बी पक्के न कमरे ऐसी कोई गल्ल नेई ऐ कच्चे कमरे नेई हैन पक्के न लैंटर पेदा बाथरुम बी ऐ अलग अलग बाथरुम न हैन बाहर गै पर हैन किचन बी ऐ जिसी अस रसोऽ आक्खने हां ओह् बी है

अच्छा खरी तुस तुस स्कूल लगी दियां गै अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ